हैलो अंजी मड़ो में सब्ज़ी लैनी ही थोहेड़ी नेहीं कियां लाई दी सब्ज़ी बड़ी गै लैनी मड़ो सारियां गै लैनियां न मड़ो धाम ऐ घर ओह् लैनी ही आलू कियां ला दे मे ते दस्स किलो हारे लैने हे आं ठीक ऐ ठीक ऐ ते गोभी गोभी कियां लाए दा चार रपेऽ किलो ते पंज किलो ओह् करी ओड़ो पंज किलो ओह् पाई ओड़ो ते कन्नै करेले हैन निं ते कनेह न शैल ताज़े न जां इंया गै न अच्छा तां पंज किलो हारे करेले बी पाई ओड़ेओ ठीक ऐ ते भी पता के में ना आं दस्स किलो ओह्बी चेत्ता नुआया ई तुसें किलो ओह्बी पाई ओड़ेओ ठीक ऐ आं धनियां मर्चां एह् पाई ओड़ेओ ते कोई दस्स किलो आलू पंज किलो गोभी पंज किलो करेले ते दस्स किलो टमाटर ते धनियां मर्चां बी पाई ओड़ो ते तुस पाइयै रक्खो ते में थुआढ़े कशा शामीं लेई जाह्गी आं में कोई बाहर आई दी अद्धा दौ त्रैऽ घैंटे लग्गी जाने ते तुस पैक करेओ ते अं'ऊ औगी ते कन्नै पैसे तैलूं ई कराई ओड़गी ऐनी बाऽ थोह्ड़े घट्ट घट्ट रेट गै लायो ठीक ऐ ठीक ऐ भी